सिगांआवहाय जाहा थाम बोसोरनि सिगां लकडाउन जादोंमोन बे लकडाउनाव ओरैबायदि खस्थ' मोन्दों आं बे समावहाय आङो दाउ फार्म खुलिदोंमोन लियार दाउ बे लियार दाउ फार्म खुलिनायाव आङो बे दाउनो आदार लायनो आं गोबां खस्थ' मोन्दोंमोन आरो आङो बे दाउदै दैनाय लियार दाउनि दाउदै दैनाय बे दाउदैखौ आङो फाननो एबा सेल खालामनो आं गोबां आं खस्थ' मोन्दों बे दाउआ सबथायावनो एक बेग जायो एक बेग जानायाव आं सबथायावनो सबथा आङो आदार लायनोबो गोनां जायो लकडाउन समाव आरो बे लकडाउन समाव ओरैबादि गिलु बालु थारमाने जों न'निफ्रायनो जोङो ओंखारनो हायि बायदि जादों जेरैहाय हथारैनो बेमार फैब्रबनाय एबा जोंखौ सिगिनाय आरो जोङो लामायाव ओंखारनो हायै आर गोबां मानसिफोर बे समावहाय लकडाउन एबा करना भाइरास बेफोर जादोंमोन दिनैहाय जोंनि गामियाव बेखौनो बुंनांगोन जेब्ला बे लकडाउन जायो होमब्ला जोंनि गामियावहाय गोजाननिफ्राय फैनानै सासे सुबुङा गावनि न'आवनो बे न' सिङावनो थानांदोंमोन बे समाव जोंबो खस्थ' मोननांदोंमोनदि जोङो बायहेरायाव ओंखारनो हाया हाया जादों आर बि समाव ओरैबादि जादों जोङो मोनफ्रोमबो जोङो जानाय लोंनाय माइरं दैरं मैगं थाइगं थाव बानलु गासिबो खरसानो माने बांद्रायदोंमोन बे समाव गोबां माने थाखा फैसानिबो आंखाल जादोंमोन बेफार फालांगि खालामनो हाया जादोंमोन थांलाय फैलाय खालामनो हाया जादोंमोन गारि मथर सालायनो हाया जादोंमोन बे लकडाउन समाव जोङो न'आवनो जोङो जेबो खालामनांदों मानो होनोब्ला जोङो बे समावहाय जोङो बेमारखौ गिनानै एबा जोङो सनदेर जानो गिनानै जों न'आवनो थाबाय थानांदोंमोन दा बेनिखायनो जों बे लकडाउन समाव जों बे गिथाव बाथाव जोङो बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों न'आवनो जोङो जिउ राहा जों खालामनानदोंमोन जों बाजाराव थांनो हायामोन खरस लायनो जों संख्रै बानलु जोङो लायनो हायामोन बाजाराव थांनो जों गामिनि जों दखानावनो दाम गोसा होनानै जोङो बायनानै जानांदोंमोन बिनि थाखायनो जोङो बुंनांगोन लकडाउनआ जोंनि जिउनि मोनसे गिदिद खैफोद गिदिद खैफोदनिफ्राय जोङो दा जोंनि जिउआव जोंनि लिरनायाव जोङो थांनानै थानाय राहाखौ जोङो सोरखिनो हादों खस्थ' मस्थ'यै बिनिखायनो जोङो गिथाव बाथाव बे बेमारखौ जोङो गिनांदों गिदोंमोन आरो जोङो न'निफ्राय ओंखारनो हाया हाया जादोंमोन जेरै जोङो बे समावहाय जोङो जेबो खामानिखौ मावनो हायाखैमोन हाजिरा मावनो एबा थांनाय फैनाय जानाय लोंनाय लामायाव ओंखारब्लाबो जोङो दसेनो जोङो न'आव हाबफिननांगौमोन सोर फैदों गोजाननिफ्राय फैदों जोंनाव बेमार लाबोदों नामा जों बेखौ गिनानै जोङो न'आव हाबनांगौमोन दा बिनि थाखायनो जोङो गियोमोन आरो जों ओंखारनो हायामोन दा बे समावहाय आङो नैबे लकडाउन समावहाय जोङो आङो आं बेखौनो बुंनांगोन मानो होमब्ला आङो सासे आंनियाव फार्म फार्म खुलिनाय सासे आं सुबुंमोन लियार दाउ आं बे लियार दाउखौ लानायाव आं गोबां खस्थ' मोन्दों बे लकडाउनाव आर गोबां थाखा फैसानि प्रब्लेम जादोंमोन आं गोबां आङो बिजनेस मावनायाव आं प्रब्लेम जादोंमोन दाउदैफोरखौ आं फाननो हायाखैमोन दाउदैफ्रा आंहा सेवगुलांजोबदोंमोन फाननो नागिरब्ला बाजार गैया जादोंमोन बे समावहाय गामिनि मानसिफ्राबो बायनानै जानो थाखाय थाखा फैसा गैया जादोंमोन होमब्ला जोङो बे समावहाय जोङो गावनि जिउखौ जोङो खस्थ' मस्थयै जोङो जोङो खांबोनो गोनां जादोंमोन बे समावहाय आरो बे समावहाय जोङो न'आवहाय जानाय आदार जों माजों जोङो संनानै जादोंमोन जों मात्र बे समावहाय आलुबो गैया जेबो गैया न'आवनो मैद्रु मैला नागिरनानै संख्रि फोरजोंनो जोङो जानो नाजादोंमोन जादोंमोन जों जोंहा जेबो मैगं गैया रावबो मैगं फाननो हाया दखान सहराव फाननो हाया मैगं लाबोब्लाबो बेखौ जोङो बेमार सनदेरगोन होनना बायनो हायामोन न'आवनो जि दं जों बेजोंनो जोङो संनानै जायोमोन न'नि मैगं थाइगंजोंनो जोङो खुनथुम खुनथाम खालामनानै जोङो जि एसे हायो बेखौनो जोङो खानानै जोङो संजादोंमोन आरो बे लकडाउन समावहाय जोङो जिउ खुंबोदोंमोन आं बेखौनो बुङो बिखिनियाव आङो बे लकडाउनाव खस्थ' मोननाय जिबायदि खस्थ' मोननाय बेखौ आं बुंफोरबाय मानो होनोब्ला जों बयबो बे समावहाय संसारावनो जोङो गिग्लुंजोबनाय बेमार मोनसे फैदों लकडाउन समावहाय करना भाइरास जों बेखौनो बे करना भाइरास समाव जों गोबां सुबुङानो खस्थ' मोनदोंमोन आरो जोंबो खस्थ' मोनदों आरो मोनफ्रोमबो न'खरावनो खस्थ' मोनदों दा बिनि थाखायनो जोङो बे समावहाय जों खस्थ' मस्थयै जोङो गावनि न'खरावनो थानाय मुवा बेसादखौ जोङो नागिर नागिर जोङो जानांदोंमोन संख्रिजोंनो जानांदोंमोन बानलुजोंनो जानांदोंमोन बेनो आं बेखौनो बुंबाय